हैलो हाँ मेम हाँ हाँ हमें चाहिए हाँ हम जाना चाहेंगे वह हम पाँच हैं छः बजे नहीं पाँच ही जाना चाहेंगे दो हाँ है ना वह दो वह है ना ड्राइवर अच्छा होना चाहिए हाँ हाँ वही तो वह क्या है ना वरना तो बाद में अच्छा और खाना फ्रेस होना चाहिए हाँ ठीक है चलेगा और होटल भी अच्छी होनी चाहिए और डेट है ना वह चौबीस फरवरी को जाना चाहेंगे हम हो जाएगा हाँ तो आप हमें है ना कॉल कर के बता देना ठीक है एक बार कॉल कर लेना ओके